ہمارے علاقے میں نقل اور حمل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اہم چیزیں ہیں جیسے کہ اچھا عوامی نقل اور حمل بس ٹرین اور میٹرو کا وقت پر آنا اور ان کا اچھا نیٹ ورک ہونا مثال کے طور پر اگر بس یا ٹرین ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے تو ان کی تعداد بڑھانا یا وقت کو بہتر بنانا ضروری ہو سکتا ہے ٹریفک کا انتظام ٹریفک کو آسان بنانے کے لیے بہتر ٹریفک لائٹ کا ہونا لازمی ہے سڑکیں اور بنیادی ڈھانچہ اچھی سڑکیں پل اور پیدل راستوں کا ہونا خراب سڑکوں یا گڈوں کا ہونا سفر کو مشکل بنا سکتا ہے سائیکل اور پیدل سفر کے راستے محفوظ اور آسان سائیکل کے راستے ہونے چاہییں ان سے چھوٹی دوری کے لیے سفر آسان ہو جاتا ہے حفاظتی اقدامات عوامی نقل اور حمل اور سڑکوں پر حفاظتی اقدامات روشنی کیمرا اور پولس گشت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ٹکٹ کا سسٹم ڈیجیٹل یا آنلائن ٹکٹ سسٹم سے ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے اور بھیڑ بھی کم ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں جیسے کہ بھیڑ بھاڑ بس یا ٹرین میں زیادہ بھیڑ ہونا گاڑیاں وقت پر نہ آنا رات کے وقت سفر کرنے میں غیر محفوظ غیر محفوظ محسوس کرنا اور گڈوں والی سڑکیں سفر کو تکلیف دے سکتی ہیں ان مسائل کے حل کے لیے بہتر منصوبہ بندی اور انسٹکشن کی ضرورت ہے